मागोआव जोङो मागो माग मेला बिदिनो एक थारिकआव फालियो आरो मागोखौ जोङो दमासिनिफ्रायनो जोङो फिथा सौराइ बायदिसिना जोङो देनानै जायो आरो जों फिथा एनथाब जायो जोङो आरो आसि सावो गुमा सावो जोङो बर'नि हारिखौ जोङो लाखिनो थाखाय बेफोरखौनो माबायो आरो जोङो फिथाखौ सावनानै जायो आरो जों बयबो जोङो मागोनि एक थारिकआव बाथौ फुजाफोरबो फालियो आरो जोङो बाथौ फुजाखौ एक थारिकआव जोंनि गासैबो बर'आनो बेखौ फालियो आरो दखना गानो गामसा गानो बिदिनो गामसा गोथां गानो आरनाइ गोजा लायो आरो जोंनि गाननायाव गोमो गानो आरो गोमो बिदन बेनिफ्राय बिहु बान लायो सोरबा आरनाइ लायो बिदिनो लायो आरो जों बयबो एक थारिकखौनो फालियो नालाय जों बाथौ फोरबोआव थाङो खुलुमो जोङो फालियो आरो बे माबाखौनो मागो एक थारिक बैसागो एक थारिक बेफोरखौनो बर' हारिया गासैबो फालिनानै जोङो जौगालांनो हागोन आरो बेखौनो जौगा लांबाय थाथों बिदि होननानै जोंनि फिसा फिसौ गासैबो बिदिनो बर' हारिखौनो फालिलांबाय थाथों होननानै जोंबो बे फोरोंखायो आरो फोरोंनाय जाखायो आरो गथ' गथाइनोबो मान बावनाय मा बावनाय गथ'फोरखौबो बिदिनो फोरोंलाङो आरो जोङो बिमा बिफा जानानै जों गियान होनो रोङाबा बिदिनो बिसोरबो बेलेग हारि बेलेग हारिमु बेफोराव हाबफ्लांबा जोंहाबो गोबां खहा जागोन बेनिखायनो जों बाथौ धोरोमा बाथौनि सानथौखौ जोङो साननानै बिदिनो जोंनि हारिया जौगालांबाय थाथों बिदि होननानै जोङो मागो बैसागु बिदिनो खाथिग फुजा खाथिगासा बिदिनो सावो आरो जों खाथिगासाखौबो जोंनि बे माबाजोंनो सावो थाइगिर गांखं थुनानै लारि लारि जोंथि आलारि फोजोङो बिदिनो फोथार गेजेरावबो सावहैयो न'आवबो सावो गलिफोरावबो सावो बिदिनो मोसौ मोसानो गासैनोबो बिदिनो मागोआव जोङो मोसौनोबो सौराइ सिबिं आरो माबानानै सबाइ बिदिनो एवनानै जोङो सारना होयो आरो मागोआवबो बैसागो बोथोरावबो बिदिनो जोङो सारना होयो बैसागोआवबो जोंनि बे बर'आ गासैबो बे माबाखौनो खामानि मावजोबो बिदिनो गोदो दंमोन जोंनि न'खराव बै मोसौनि खिनाय बेफोरखौ जोङो इन्जुराव लिरना होयोमोन बाख्रियाव लिरना होयो बेफोरबायदिनो बर'आ गासैबो जौगालांथों माथों होननानै जोङो गासैबो बे जायगा माबाखौनो फालियो आरो धोरोमखौनो फालियो आरो जोङो जोंनि बे माबायावनो मागो दमासि बेफोरखौनो जों फिथा जायो फिथा जानानै बिदिनो फुङावनो सिखारो बेलाघर सावो बिदिनो बेलाघर सावखांनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां धोरोमाव थाङो आरो बाथौ धोरोमाव बाथौ खुलुमनायाव थाङो आरो जों जनो आदथा बाजिबानो जोङो बे बाथौआव न'खरावबो सावो बिदिनो आरो गामिनि आनसलिकआवबो बिदिनो सावो आरो जोङो